मैडम मां पंहिंजे लाइ हिकु नयो पैन काड ठहिराइणु आई आहियां छाकाणि त मुंहिंजे पैन काड में मुंहिंजो झूनो नालो लिखियल आहे हाणे मुंहिंजी शादी थी वई आहे हाणे मां पैन काड ते पंहिंजो नयो नालो लिखाइणु थी चाहियां उन जे लाइ जेके बि ज़रूरी कागज़ आहिनि उहे मूंखे ॿुधायो त मां उहे सभु खणी अचां थी उहे तव्हां मुंहिंजो नए नाले जो पैन काड ठाहे ॾियो तव्हां जी ॾाढी महिरबानी थींदी